بھارتیہ میڈیا کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ آج کے زمانہ میں جو میڈیا میڈیا ہمارے دور میں نظر آ رہے ہیں وہ کافی محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی خبریں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتیں بلکہ میرے خیال میں یہ خبریں متعلقہ اور درست حقائق دکھانے سے قاصر ہیں اور بہت سارے ایسے نیوز چینل یہاں پر موجود ہے جو خبروں کو درست دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت سارے نیوز تو ابھی ابھی جھوٹ کا سہارا لیے ہوئے ہے بہت سارے مشہور اخبارات ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں جیسے کہ روزنامہ انقلاب روزنانہ درچیہ اور منصف یہ سب اخبارات اور اردو زبان میں ہے اسی طرح اسی طرح بہت سارے اخبارات ایسی ہیں جو ہندو ہندی میں اور انگریزی میں موجود ہے جنہیں ہم لوگ آج کے زمانہ میں دیکھ رہے ہیں اور ان اخبارات کا میں مطالبہ بھی کرتی ہوں جس میں بہت ساری خبریں ہے ہم کو نظر آتی ہے بہت ساری خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہے اور بہت ساری خبریں سچی بھی ہوتی ہے ان خبروں کی ذمہ داری صرف اور صرف میڈیا کو ہوتی ہے وہ ہمیں صحیح اور درست خبریں پہنچائے